ذرا پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت ذرا خراب چل رہی ہے کا ہوا کھانا ہضم ہی نہیں ہو رہا تھوڑا سینے میں جلن عجیب سا ہو رہا ابھی دو پرسوں سے ایک دو تین دن سے پرابلم ہو گیا موشن بھی ساتھ میں آنے لگتا ڈاکٹر صاحب کھانا تو کیا ہے وہ زیادہ نان ویج نہیں کھاتا میں ہمیشہ

ویج ہی بھاجی ترکاری گیہوں کی روٹی تھوڑا بہت رائس کھایا تھا زیادہ میں چاول پہ بھی رائس پہ بھی کوئی زور نہیں دیتا لیکن گیہوں کی روٹی اکثر کھانے میں آتی ہے تو کچھ ہاں ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ذرا وہ اچھے بولیں ذرا آں طبیعت بہال ہوئی ہے کیا بولیں لکھ کے دو ڈاکٹر صاحب ہاں ہاں اچھا اچھا ہاں اگر کوئی انجکشن وغیرہ کی تو ضرورت نہیں ہے نہ ڈاکٹر صاحب ہاں انجکش خالی گولیوں پہ معاملہ چل جائے گا نا ہاں اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب ہاں وہ ساتھ میں اگر وہ وہ اگر ساتھ میں شامل کیے تو بھی اچھا رہینگا اچھی بات ہے شکریہ ڈاکٹر صاحب لکھ کے دیجیے ٹھیک ہے اچھی بات ہے ٹھیک ہے شکریہ